हमरा बिहारमे तऽ देलकै हन सरकार बहुत सुविधा कऽ ओहिमे कमी नहि छै किए तऽ सभसँ पहिने तऽ शराब पियै रहै से बन्द कऽ देलकै धियापुता ने केन्नहु जा कऽ पी लै छथि बूढ़ सूढ़ जे पियै रहय ओसभ तऽ बन्दे भऽ गेलै ऊपरसँ लैट्रीन आरके सुविधा देलखिन हेँ तकर बाद पानिके प्रबन्ध कऽ देलखिन घर दै छथिन राशन पानि दै छथिन सभकेँ तऽ इसभ सभकेँ दै छथिन तऽ बहुत फायदा देलखिन हन ओहिमे कमी नहि छै से से बिहार तऽ किछु आगू जरूरे बढ़लै हन जेहन रहय गिरल तेहन नहि छै बहुत सुविधा देलखिन हेँ